اتّر پردیش میں مکامی کاروباری برادری اپنے درمیان تعاون اور مدد کے مختلف طریقے اپناتی ہے تاکہ کاروباروں کی ترقی اور کامیابی کو فروغ دیا جا سکے یہاں کچھ اہم طریقے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کاروباری کانفرنس مقامی سطح پر مختلف کاروباری کانفرنس اور سیمینار منعقد کئے جاتے ہیں جہاں کاروباری افراد اپنے تجربات اور علم کا تبادلہ کرتے ہیں مقامی نیٹ ورکنگ ایوینٹس مقامی کاروباری افراد نیٹ ورکنگ ایوینٹس میں شرکت کرتے ہیں جس سے نئے روابط قائم ہوتے ہیں اور ممکنہ شراکت داریوں کی تلاشی ہوتی ہے بزنس پارٹنرشپ مختلف مقامی کاروبار آپس میں شراکت داری کرتے ہیں تاکہ اپنے وسائل مہارت اور مارکیٹ تک رسائی کو بڑھا سکیں مشترکہ پروجیکٹس

مینٹورشپ تجربہ کار کاروباری افراد نئے کاروباریوں کو مشورہ دیتیں ہیں اور انہیں کاروبار چلانے کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں مشاورتی خدمات مقامی کاروباری برادری میں قانونی مالی اور مارکیٹنگ سے متعلک مشاورت فراہم کی جا سکتی ہے صنعتی تنظیمیں مقامی سطح پر مختلف صنعتی تنظیمیں اور ایسوسیایشنز کام کرتی ہیں جو اپنے اراکین کے مفادات کی نمائندگی کرتی ہیں اور انہیں مدد فراہم کرتی ہیں کاروباری کلب کاروباری کلب اور فورمز مقامی کاروباریوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے مواقع فراہم کرتے ہیں ورکشاپس اور ٹریننگس پروگرامس مقامی کاروباری افراد تربیتی پروگرامس اور ورکشاپس میں حصہ لیتے ہیں تاکہ نئے ہنر سیکھ سکیں اور اپنے کاروبار کی ترکی کے لیے نئے حکمت عملی اپنائیں مشترکہ وسائل مقامی کاروباری افراد اپنے وسائل جیسے کہ دفتر کی جگہ یا تکنیکی آلات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ اخراجات کم کئے جا سکیں یہ تمام طریقے اتّر پردیش میں مقامی کاروباری برادری کے درمیان تعاون اور مدد کو فروغ دیتے ہیں اور کاروباری ماحول کو بہتر بناتے ہیں